आङो न'आव सङो खावो ओंखाम ओंख्रि जायो आरो न'खरनि थाखाय आङो दाउ फिसियो अमा फिसियो मोसौ फिसियो बेफोर गासैबो फिसिनाय मावनाय दांनायानो आंनि खामानि न'खरनि खामानि आरो आङो न'खरनि थाखाय आङो दुब्लियाव माइ गायो खोथिया फुयो माइ गायो बेफोर गासैबो न'खरनि खामानि आं मावो मावनानै आङो खस्थ'खौ खस्थ' होनालासे आङो गायो फुयो मावो दाङो न'खरनि थाखाय आङो जेबो मोना खस्थ'फोरखौबो एसेबां मानि खस्थ' मोना आङो खस्थ' मोननाय मोना गोसोआव मावनानै जि मावखानांखागौखा जि जायगायाव बहाथो ओरैनो थानाय जानो ओरैनो थाब्लाथ' सोर होफैनो सोरनिफ्राय मोननो बिदि जायो बेनिखायनो गावनि देहाखौ देहा होनाजासे खस्थ' मोननायखौ मोनाजासे साननानै आङो मावनाय दांनाय खालामो न'आवनो दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बेजोंनो थायसे थायनै आङो आङो बुथुमो बिदिनो न'खरफोराव सोलियो जानाय लोंनाय बेजोंनो सोलियो गायनाय फुनाय गायनानै न'आवनो गायनानै फुनानै जायो सोलियो